एक बार हमने टमाटर के बीजों से पौधा उगाने की कोशिश की उसके लिए हमने सर्वप्रथम बाजार से टमाटर के बीज लेकर आए उसके बाद हमने अपनी जो गार्डन किचिन है उसकी खुदाई करके उसमें पानी डाल के बीजों को डाला गया पाँन सात दिन बाद वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगे और पच्चीस तीस दिन तक वो एक छोटे पौधे के रूप में विकसित हो गए उसके बाद हमने उन पौधों को अलग अलग जगह पर लगाया गया वे लगभग दो महीने बाद उनसे काफ़ी अच्छा टमाटर का उत्पादन हमें मिला जो एक अच्छा अनुभव रहा